में तेल लैता ओह्दे च छड़ी मलावट कीती होंदी इ'नें ते ओह् बिंद बी शैल निं होएआ ओह् इक बारी पाना होऐ कढ़ाइयै बिच ते इ'यां पानी सेही होंदा कि ओह्दे च किन्ना गै पानी पाए दा है ते अ'ऊं इ'यै सलाह् दिन्नी आं कि प्रोडक्ट च कदें बी मलावट नेईं करनी चाहिदी ऐ ते गंदगी कन्नै बमारियां लगदियां ते ऐसा किश बी नेईं करना चाहिदा ऐ